आंनि जोनोमनिफ्राय लोगो मोनबोनाय लोगोफोर आंहा जोनोम जायगायाव दङ फरायनाय समाव लोगो मोनबोनायफोर दङ बिसोर गोबांआनो गुबुन जायगायाव हाबा जानानै थाहैबाय बिसिनि बारा मोनथिनाय जाया आंनि न'खराव जोंहा बिब' बिनानाव साब्रै दङ बिदा सासे दङ बिब'नि फिसाफोर दं बिदानि फिसाफोर दङ माखासे हाबा जाबाय माखासे हाबा जायाखै आंनि लोगोफोरखौ आं मालाबा समाव सोरखौबा नुयो अबेहायबा लामाफ्राव नाथाय बिसोरखौ मोजाङै मोजां गाज्रि मोनथिनाय जायासै आंनि आइमोनहाबो गोबां जाथि खुरमा दङ बिसोरबो गुबुन गुबुन जायगायाव हाबा जाहैबाय गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो जाहैबाय आंनि आफानि नख'रनिफ्रायबो दङ आदैमोन मादैमोन बिसोरनि फिसालाफोर दङ गुबुन जायगायाव साख्रि मावनानै थाहैयो न'आव आदै मादैल' थायो आं आरो दा गुबुन जायगायाव हाबा जाफैबाय आंनि फिसाइनि न'खरनिफ्रायबो गोबां जाथि खुरमाफोर दङ बिदा फंबाय दङ आंहाबो फिसा फिसौफोर दङ आंनि फिसाइनि जाथिफोराबो गुबुन गुबुन जायगायावबो गोबां रायजो जानानै दङ बिसोरबो माखासे साख्रि मावो माखासेया आबाद मावनानै जायो बिसोरनि फिसाफ्राबो बायदिसिना आबाद बिजिनेस मावनानै जायो जोंहा गोबां जाथि खुरमा दङ गोबां लोगोबो दङ आं आंनि फिसाइनि गामियावबो रायजो जानायाव गोबां लोगोफोर दं बिहामजो फिसौ फिथाइफोरजों गामिनि सुबुंफोरजों आं गोरोबनानै थायो आं गोरोबनानै थानो मोजां मोनो बैसागु फोरबोफ्रावबो आं ओंखारो आंनि फिसा फिसौ गामिनि लोगोफोरजों ओंखारनो मोजां मोनो रंजानो मोजां मोनो आंनि फिसाइयाबो गामिनि मानसिफोरजों रंजानो मोजां मोनो बैसागु द'मासि समाजारि जेरावबो ओंखारनानै जोङो हेफाजाब होयो बयजोंबो हाबा खेराइ आंनि फिसाफ्राबो बिदिनो सोरबा हाबा जाहैबाय सोरबा न'आवनो दं हाबा जाबाय बिसोरजों जों जयैनो थायो अनलायनानै आंनि फिसाइनि बिदा फंबायफ्राबो गुबुनावबो रायजो जाहैबाबो फैयो अनलायनानै थायो साख्रि बाख्रि मावनानैबाबो सम सम खौरां लाहरो बिसिनि बिब'फ्राबो गुबुन जायगायाव संसार जाहैदोंबाबो खौरां लाहरो बिसोरबो साख्रि बाख्रि मावनानै जायो फिसाफ्रा जों बयजोंबो गोरोबनानै थानो मोजां मोनो आरो जों गामिनि समाजनि सुबुंफोरजों गोरोबनानै थानो मोजां मोनो बिदिनो जों अरायबो गोरोनानै थायो आरो गोरोबनानै थाबाय थानोबो मोजां मोनो जों दा मोजाङैनो मोजां गामिनि सुबुंफोरजों समाजनि सुबुंफोरजों गोरोबानानै थायो जोंहा बिदिनो ज'यैनो थानो मोजां मोनो गामियावबो लोगोफोरजों ओंखारनो मोजां मोनो नोंथाङा नोंथां सैगोनलै बुंनायोबो जोंनि न'खर गोबां सुबुंफोर दङ